यौ गणेश भाय की समाचार अइ यौ हँ

जी जी अच्छा भऽ जेतै जी जी ठीक छै भऽ जेतै सब भऽ जेतै अहाँकेँ होटलो अहाँकेँ कहब तऽ होटल तऽ छै अहाँकेँ ब्लू डायमंड छै मुजफ्फरपुर दरभङ्गा रोडे पर छै ओहिमे बात करा देब आ गाड़ी अहाँकेँ कोन चाही गाड़ी नम्हर चाही की छोट चाही कतेक आदमी छी ओहि हिसाबसँ ने गाड़ी कहबै हँ तहन अहाँ स्कार्पियो लऽ लिअ स्कार्पियोमे भऽ जायत आ कहाँ कहाँ घूमबै एम्हर तऽ आब आयल छी तऽ एम्हर तऽ उच्चैठ घूमि लेब तऽ घूमि लिअ दरभङ्गा घूमि लिअ मुजफ्फरपुरमे छैहे ओहोठाम दर्शन भऽ जेतै कहब तऽ सीता मैयाके दरबार सेहो हम घूमा देबै एहिठाँ तऽ घूमऽ बला बहुत किछु छै तऽ अहाँ अगर जहाँ जहाँ कहबै तहाँ तहाँके ओहि हिसाबसँ भाड़ा हेतै नहि रोज पर राखब गाड़ी तऽ रोज पर राखि लिअ कोनो दिक्कत नहि छै

सूनू ने तऽ एम्हर गरीब नाथ सब तऽ छै घूमा दै छी तऽ अहाँ एना काम करू ने एम्हर उच्चैठ जायब तऽ ओम्हर उच्चैठो घूमि लिअ आ एम्हर दरभङ्गो घूमा दै छी अहाँकेँ ओहिके बादमे इम्हरो तीन एक चारि दिन हँ चारि पाँच दिन हँ भऽ जायत पाँच छओ दिनमे तऽ भए जायत अगर घूमबै तऽ रोज पर गाड़ी लेबै तऽ ओएह कम से कम अगर लगते तऽ दू हजार रूपैआ तेल देबऽ पड़त दश के एभरेज चलतै जादा बुझाइया ओहिमे कनि मनी कमे बेस दऽ देबै तऽ ओहिमे कथी सए दू सए रूपैआके लेल अहाँकेँ कहऽ थोड़बे पड़तै आब कम दऽ देबै सए दू सए तऽ ओहिमे नहि थोड़बे कहबै नहि नहि बारह सए रूपैआ बड कम भऽ गेलै बारह सए स्कार्पियो गाड़ी लेबै ने बोलेरो लेब तहन तऽ बोलेरो लेबै तऽ भऽ जेतै ओहोमे लेकिन तैयो चौदह सए रूपैआ बोलेरोके देबऽके होयत स्कार्पियो लेबै गाड़ी थ्री टाइट छै ने नहि नहि ओहि लऽ अहाँ हँ हँ बिलकुल निश्चिन्त रहू अहाँके पाइ कोशिश करब जे अहाँके कम से कम ओहि लऽ नहि चिंता करब रहऽ के अइ तऽ हमरा तऽ घरो